औ सालायनाया सालायदों बाजाराव दङ हानाया हागोन अफाय थांगोन ए भारहाया बिदिनो दसे नेनांगोन नामा ओ समाय लागोन है दे बिदि बालाय थांनायाव बिस फैनायाव बिस होदोना चललिस थाखा थांसां

दस थाखा गारजागोन बे हनै एसे नेनांगौ जायो ना दस थाखा होदोब्रा नेनायनि थ्रिस थाखा होदो दे र दसे एथसे माबासो सारि थिन सारि मिनिटसो लागोन औ औ औ मिनथिखायो होनबा नों रेदि जाखादो दे आमफाय थांसां नों रेदि औ

औ औ औ औ औ औ औ दे थांगासिनो खा होमबालाय औ दे दे थांगासिनो दे औ दे दे औ औ दे दे थोनथ'दो दे औ औ दे